हमलोग का खेल खेल जे छै ज्यादातर जे छै स्कूल लेवलसँ हि चालू हो जाइत छै जेना बचपनमे अगर इस्कूल गेलियै तऽ वहाँ टीचरके सहायतासँ कुछ खेल खेललो जाइत छै आओर वहाँ भी कुछ छोटा छोटा ईनाम देलौ जाइत छै जैसे पेन्सिल होलय पेन होलय आओर कॉपी होलय आओर जे जीतय छै ओकरा अओरके देलो जाइत छै अगर वहाँसँ हम जादा सीख गेलियै तऽ थोड़ा बहुत गाँव लेवल पर खेलैत छियै गाँव लेवल पर अगर खेलैत छियै खेलते खेलते अगर अच्छा परफॉर्मेन्स अगर ओहिमे करैत छियै तऽ हमरा अरक गाँवमे विधायक होलय जैसे मुखिआ होलय वार्ड सदस्य होलय सभसँ पहिले बात वार्ड सदस्यके लेवलसँ हमरा अओरके प्रोत्साहित करलो जाइत छै ओकरा बाद अगर ओकरोसँ जादा खेलैत छियै तऽ मुखिआ लेवलसँ प्रोत्साहित करलो जाइत छै अगर ओकरासँ अच्छा अगर जाइत छियै तऽ तब तऽ विधायक लेवलसँ जाइत छियै अगर विधायक लेवलसँ जाइत छियै हमरा अर के खेलते खेलते अपने देखैत छै विधायक भी देखैत छै हमरो क्षेत्रमे के बच्चा अच्छा खेला सकैत छै आओर ओकरा ऊपर करयके लिए डिस्ट्रिक लेवल पर खेलबाबै छै ठीक नहि तऽ डिस्ट्रिक लेवल पर खेलबाबै छै ओ ओकराहोमे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलैत छै आओर नाम भी अच्छा होइत छै ठीक नाम कमेलियै ओकराबाद तऽ ओकराबाद जे छै हमरा अरके स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक लेवलसँ हमरा अरके आगू भेजय छै स्टेट लेवल पर खेलयके लिए जेकि पूरा राज्यके अपना राज्यके नाम हुअ आओर अच्छा नाम कमबए बच्चा अपना गाँवके भी विकसित कराए साथ साथ खेलके साथ साथ अपना गाँवके भी विकसित आओर राजके भी विकसित होता है इससे